विज्ञापन का मेरे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता रहता है आज के जीवन में जैसे कि मैंने कार लेना था तो मैंने यूटूब पर ऑनलाइन विडियो के माध्यम वाले विज्ञापन से देखा कि कारें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और उसके बाद मेरे को जो मेरा पर्सनल अनुभव चाहिए था वो अनुभव बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि विडियो के माध्यम से मैं चीज़ों को अच्छे से देख सकता हूँ समझ सकता हूँ और पहचान सकता हूँ इस लिए ये जो विडियो का माध्यम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था यूटूब के माध्यम से आज कल जो यूटूब का विज्ञापन का माध्यम है वो विडियो का विज्ञापन माध्यम है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इससे हम किसी भी चीज़ का अनुभव ले सकते हैं और बहुत अच्छे से मुझे फोर्चुनर कार लेनी थी मैंने फाेर्चुनर कार का विज्ञापन यूटूब पर देखा मुझे और ज़्यादा अपेक्षा हुई तो मैंने पैसे ना होते हुए भी फोर्चुनर कार बुक करने के लिए अपना मन बना लिया और फिर मैंने फोर्चुनर कार बुक करने के लिए ना पैसे होते हुए भी कीस्तों में वो गाड़ी ख़रीद ली अब मुझे समझ आया कि उस विज्ञापन का बहुत ज़्यादा प्रभाव था मेरे ऊपर अब मेरे पास घर में बिजली बिल भरने के लिए पैसे नहीं है मगर मेरी किस्त जा रही है और वो उस विज्ञापन का प्रभाव मेरा जीवन भर पर रहेगा